हँ हम भोरे उठै छी घर दुआरि सब बहारिकऽ चुल्हा नीपलहुँ चुल्हा नीपकऽ ऐँठि बर्तन जे होइए से कलपर मे धोइ छी माँजै छी तकर बाद अयलहुँ तऽ फेर चुल्हा पजारलहुँ तऽ तखन फेर चाय बनेलहुँ चाय बनाकऽ सपरिवार पिलहुँ तकर बाद अहाँके से फेर भानस नहि अथी जलखै बनेलहुँ जलखै बनेलहुँ ओयमे रोटी तरकारी बनाकऽ बाल बच्चाके जलखै देलहुँ तकर बादसँ फेर भात दालि तरकारी जे किछु भेल भात दालि चोखे भेल तऽ सन्ना तऽ से बनाकऽ देलहुँ बच्चा सब खेलक बारह एक बजे तकर बाद हमहुँ सब अपन खेलहुँ आओर पढ़ाइ लिखाइमे अहाँके हमरा सबके पहिलका जुगमे पढ़लियै जे पहिला दूसरासँ लऽ कऽ आओर सातवीं तक पढ़लियै सातवीं तक पढ़िकऽ गरीब परिवारमे के पढ़ऽबितै आओर पहिने एते पढ़ाइके रहबो नहि करै तैं दुआरे सातमियें तक पढ़लियै अपन गुजर बसर जोगर अबैये जेनाकि भेले दस्खत कयलहुँ नाम गाम लिखलहुँ एते काज करै छी आओर अपन घरक काज राज कयलहुँ अइसँ बेसी पढ़ाइ लिखाइ हमरा सबके नहि भेल गृहस्थ आश्रममे जे भगवान दै छथि काज दू सेर उपजा बारी भेल तऽ से सब कयलहुँ वएह सब काज कयलहुँ आओर तऽ किछो ने बैसले रहै छी हमरा सभक कोन काज हेतै तैमे आब तऽ हमर सभक समय भऽ गेलै बेसी तऽ आब हमरा सबके के करतै बौआ आब की करबै हमसब हमरा सब बूते कोनो काज कयल होइ छै तखन जे किछु कयल होइ छै से तऽ करिते छी बैसल थोड़े रहै छी करबे करै छी सब काज करै छी बाल बच्चाके खाइए लए देलहुँ पानिये देलहुँ कनी रोटीये बना देलहुँ बेटी पुतोहूके आब पहिने तऽ करै छलहुँ सब चीज करै छलहुँ आब की की किछो नहि होइए कयल आब तऽ बैसले रहबै से समय आबैये तहन एखन तक तऽ कयलहुँ हँ करिते छी जहाँ तक जे होइए से तऽ करिते छी बैसल नहि रहै छी